दिक्खो हू'न सेह्त गी लेइयै जेह्ड़े जेह्ड़े हेल्थ गी लेइयै जेह्ड़े है'न ओह् बड़े जादा जेह्ड़ियां चीज़ां है'न जि'यां बमारी कोला बचना बाकी सब्जियां बगैरा है'न एह्दे कन्नै एह्दे जेह्ड़ियां है'न ते एह्दे बिच आंदे 'न ते एह् जेह्ड़ियां है'न पूरी प्राॅपर इनएडक्वैट जेह्ड़ियां है'न प्रॉब्लमस है'न जेह्ड़े हैल्थ गी लेइयै अपने समाज च जेह्ड़ियां है'न अपनी स्टेट च ओह्दी जेह्ड़ी ऐ ओह् सरकार जेह्ड़ी ऐ प्राॅब्लमस जेह्ड़ियां न हल्ल करदियां है'न ओह् दसदियां है'न ते ओह्दे करियै हू'न अस्पताल बनाए जा दे थां थां उप्पर थां थां उप्पर जेह्ड़ियां डिस्पैंसरियां खोह्ल्ली दियां न ताकि लोकें ईं पता चली सकै कि कि' यां केयर दा केयर टेकर होंदिया डिस्पैंसरी च होंदियां ओह् थां थां उप्पर ओह् खोह्ल्ली दियां न बनाई दियां न तां कि जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी प्राॅब्लम जेह्ड़ी है'न फैसिलिटी है'न जां जे किश बी ऐ एह् इनएडक्वैट जेह्ड़ियां प्राॅब्लमस जेह्ड़ियां बहुत जादा जेह्ड़ियां इंश्योरेंस कवरेज जेह्ड़ी ऐ हैल्थ दी कि जेह्ड़ियां ऐ ओह् शैल करियै जाई सकने जेह्ड़ियां ऐ साढ़ी स्टेट ऐ ओह् बड़ा किश कम्म करा दी ऐ